घुमने के लिए मैं अ मथुरा वृंदावन जाना पसंद करती हूँ क्योंकि अ वहाँ जा कर अ एक शांति मिलती है और वहाँ पर अ भगवान जैसे कि राधा रानी श्री कृष्ण जी उनकी जो लाइफ अ कैसे बीती उनकी ज़िन्दगी कैसे बीती उसके बारे में अ सुनना और अ उस उन चीजों को देखना वहाँ पर चित्रकलाएं भी हैं उनको आप देख कर अ अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ इनकी ज़िंदगी कैसे व्यतीत हुई है और अ अपन को एक प्रेरणा मिलती है की हम वहाँ से कुछ सीख कर आएं और मंदिरों में जाने से अ मन को एक शांति मिलती है जहाँ अपन कहीं और जगह जाएंगे जैसे कि अ किसी चहल पहल वाली जगह तो वहाँ अपन को शांति नहीं मिलेगी अगर शांति चाहिए तो अपन मंदिर जा सकते हैं कहीं भी ऐसी जगह पर पर मुझे मंदिर जाना पसंद है क्योंकि मंदिरों में भगवान अ जी का वास होता है वहाँ जा कर शांति मिलती है तो मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ